पंजाहु हज़ार ॿ लख पंजटीह हज़ार पंज सौ साढी छह लख सत लख अठ हज़ार टे सौ वीह सत लख पंज हज़ार चारि सौ सठि